بینکوں کے علاوہ بہت سارے جگہیں ایسی ہیں جہاں سے لوگ قرض وغیرہ لیتے ہیں لوگوں کو جب ضرورت پیش آتی ہے کسی کو گھر بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے کسی کو بڑی گاڑی کی ضرورت پیش آتی ہے یا اس کے علاوہ لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور بھی دیگر بڑی ضرورت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں تو وہ لوگ بینک کی طرف رخ کرتے ہیں اور اگر جہاں بینک نہیں ہوتے ہیں تو وہ لوگ ذاتی ساہوکار جو لوگ بڑے نقد دار ہیں سود لے کر کے اپنی رقم کو بطور قرض دیتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اور ذاتی ساہوکار بہت سارے ایسے ہوتے جو کچھ چیز گروی رکھ کر کے وہاں پیسے دیتے ہیں قرض کے طور پر پھر وہ لوگ جو پیسے یا قرض لیتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے یا کسی اور ضرورت کے لیے تو اس کی لیے وہ لوگ اس سے جب ادا کرتے ہیں پھر اس کے بعد وہ رقم یا جو بھی چیز گروی رکھی ہوتی ہے تو تو وہ واپس لے لیتے ہیں اور اس طریقے سے آج کے زمانے میں سود کا نظام بہت ترقی کرتا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ سود کا نظام بڑی بڑی کمپنیوں میں رائز ہو گیا ہے بڑے بڑی کمپنیاں اینٹھتی ہیں یا غر جاتی ہیں صرف اور صرف سود کی وجہ سے جبکہ سود ہمارے مذہب میں انتہائی بڑی چیز مانی جاتی ہے کیونکہ سود ایک غلط کام ہے میرے خیال سے اور میرے مذہب کے خیال سے تو اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہے کہ سود نظامی سے یا سوادگی کاروبار سے بچے اور اس سے احتیاط برتے بہت سارے سنہاروں وہاں اب بھی گہنے رکھ کر کے اس کو گروی رکھ کر کے قرض دیا جاتا ہے جبکہ یہ سراسر غلط ہے اگر ہم بغیر قرض دیے بغیر ان پہ بیاج چڑھائے ان کو پیسہ دیں گے تو یہ ان کی مدد ہوگی اور ہمارے لیے ثواب ہوگا آج کل بینکوں میں بھی بہت زیادہ قرض دیا جاتا ہے جس سے کہ آدمی چکاتا ہی رہتا ہے